आं सिगां सेंग्रा समाव फुथ गेलेनो जोबोद मोजांमोनोमोन लोगोसे मोजांबो गेलेयोमोन लोगोसे लोगोफोराबो आंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरो जों जमा जमानो बुहुद जायगायावनो फुटबल गेलेहैदोंमोन बे गेलेनायफोराव जोङो फार्स्ट प्राइजखो मोनबोबायानो थायोमोन बिदिनो अनेखथा मोनबोदों सेकेन्ड प्राइज फार्स्ट प्राइज गामिनि जों ग्रुप नांनानै जोहैनायाव जोङो बिदि प्राइजखौ गोबां मोनबोदोंमोन आरो लोगोसेनो दिनै जोंहा खेला जोनायाव सापर्ट गैयिलाय जोङो दा दावगानो हायासै जों इन्ट्रेस्ट दङमोन बै समाव बै समाव जों गेलेनायाव जोबोद इन्ट्रेस्ट दङमोन नाथाय बै समाव जोंखौ थुलुंगा होग्रा मानसिफोरा जोबोद खममोन जुदि दानि बायदि थुलुंगा होग्रा बै समाव थायोमोनब्ला जोङो मोजां प्लेयार जागौमोन गेलेगिरि जागौमोन नाथाय जोङो मा खालामनो जोंनि समाव बेफोर बायदि थुलुंगा होग्रा बा मोजां गियान होग्रा बेफोरबायदि सुबुङा गोबां खममोन जायनि जाहोनाव जोङो खेला दुलाजों दावगानो हायासै बिनि थाखायनो जों दिनै बिजनेस लाइनआव थाबायनांगौ गोनां जाबाय जों बिजनेसजोंनो न'खर सालायनांगौ गोनां जाबाय नाथाय बै समाव जोंनो जुदि बिफोरबायदि गियान होग्रा बा लामा दिन्थिग्रा मानसि लोगो मोजां थायोमोनब्ला जोंबो नैबे दा जेरै जौगालांदों बिब्दिनो जोंबो जौगानो हागौमोन आरो लोगोसेयावनो जों हारिखौबो जौगाहोनो बै समावनो हागौमोन नाथाय जोंनि दिनाव बेफोरबायदि मोजां गैयैलाय उफाय गैयियाव जोङो दिनै बेफोरबायदि बिजनेस होनानै न'खरखौ सालायलांनो गोनां जाबाय जोङो दिनै न'खरखौ सामलायनो थाखाय बिजनेसखोनो होखानांसिगोन खेला दुलायावथ' जोंहा बैसोआ जाखाला गुतिके जोङो खेला दुला जों गेलेनानै बिजनेस होनानै जोङो न'खरखौ सामलायलांसिगोन